جہاں تک ہندوستان میں ملازمت کا تعلق ہے اس کی پوزیشن کا تعلق ہے یہ اس لحاظ سے اس وقت بہت اچھی حالت میں نہیں رہا ہے اور اس سلسلے میں جو بھی مواقع ہیں اس کا جو بھی بازار ہے مارکیٹ ہے وہ واقعی اسٹڈی کرنے کا ہے ایسسمنٹ کرنے کا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پہلے رشتہ دس بیس سالوں میں جو بےروزگاری کا معاملہ تھا وہ بہت بہت زیادہ تھا اب دھیرے دھیرے لوگوں کے اندر جو شعور پیدا ہو رہا ہے وہ حکومتی سطح سے اوپر اٹھ کر بھی معاشرے کے اندر ایسے کئی حساس گروپس اور افراد اٹھ کر سامنے آئے ہیں جنہوں نے اس موجودہ چیلنجز کو کس طرح سے اسے نمٹا جائے اس سلسلے میں انہوں نے کچھ اقدامات کیے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ پہلے والی بات شاید نہیں رہی یہ یہی وجہ ہے کہ کہ ہمدرد یونیورسٹی کے اندر بھی اور دیگر جگہوں پر بھی اس قسم کی کوششیںں کی گئی ہیں اور ابھی حال میں راجیو گاندھی راہل گاندھی کے برتھ اینیورسری کے موقع پر بھی آپ ملازمت کے تعلق سے بڑا عجیب وغریب بازار لگا اور اس میں ہزاروں لوگوں کو اس میں بھی کے ذریعے یا دیگر گروپس کے ذریعے کی گئی خوشنے کے ذریعے جو جو ملازمتیں ملی ہیں وہ بھی یہ بتاتی ہیں کہ اب جو جو بھی چیلنجز رہے ہیں شروع سے اب اس میں حکومتی سطح کے ساتھ ساتھ غیر سرکاری طور پر بھی جو کوششیں ہو رہی ہیں اس سے مواقع زیادہ پیدا ہو رہے ہیں اور اس اور یہ ایک نئی بہت ہی مثبتت حال کو یہ جنم دے گا